रियी डिस्ट्रिक्ट बिच बी बड़ी सारी ऐसी जगहां न जित्थै टुरिस्ट घुम्मने गी औंदे जि'यां सुल्ला पार्क होइया सियाढ़ बाबा होइया धनसर बाबा होइया सिल्ला पार्क एह् ऐ की इक पार्क ऐ बड़ा बड्डा जित्थै लोक औंदे ते बसां करदे गर्मियें गी छामां बैठदे बूह्टें दी होर सियाढ़ बाबा एह् ऐ कि उप्परा पानी पौंदा ऐ उत्थै उप्परा पानी पौंदा थल्ले ई बट हून केह् होई दा की हून उत्थें जाना उनें बंद करी ओड़े दा क्योंकि उप्परा पस्सी पौने दा डर रौंह्दा पैह्लें मन्नना एह् हा कि सियाढ़ बाबा दा कि उप्परा पानी दी जगह दुद्ध पौंदा हा ते जेह्दे कारण लोकें केह् करी ओड़ेआ कि लोकें दुद्ध बेचना शुरू करी ओड़ेआ प्ही जेह्ड़ा ओह् दुद्ध हा ओह् पानी बिच प्ही ओह् जेह्ड़ा दुद्ध हा ओह् पानी बनी गेआ हा तैलूं लोकें इसी बेचना शुरू करी ओड़ेआ कन्नै एह् मन्नेआ जंदा कि उत्थै इक्क बड़ा बड्डा सप्प ऐ कि जेह्ड़ा उप्परा लमकियै उप्परा दा थल्लै पानी पीने गी औंदा ऐ एह् मेरी एह् गल्ल मेरी मम्मी नै सनाई मिगी बड़े सारें लोकें कोला सुने दा कि ओह् उसी जेल्लै बी त्रेह् लगदी ओह् थल्लै आह्नियै पानी पींदा ऐ बड़े सारें लोकें उसी दिक्खे दा बी ऐ ते आखदे न कि जेह्ड़ा किस्मत आह्ला होंदा उसी गै एह्दे दर्शन होंदे ते कन्नै आखदे इक मच्छी ऐ जिन्नै सुन्ने दी नत्थ पाई दी ऐ उत्थें ते ओह्बी ऐहें कुसै कुसै गी लभदी उत्थै आखदे कि एह् पोत्तरा ऐ पोत्तरा ऐ जेह्ड़ा नुहाड़ा ओह् हा जेह्ड़ा पैह्लें उत्थै सप्प हा ते आखदे ओह् बंगालियें नत्थियै लेई ओड़ेआ हा क्योंकि उंदे उत्थै् केह् होआ दा हा उंदे बर्खा नेईं ही पवा दी जेह्दे कारण उनेंगी कुसै आखे्आ हा कि तुस एह्की एह्की जगह पर जाओ ते तुस उस सप्प गी आह्नो ते जेह्दे कारण थुआढ़े इत्थै बर्खा होनी ते सनांदे न कि घड़े बगैरा रक्खे दे न जेह्दे कारण कच्चे घड़े रक्खे दे जेल्लै सप्प दी बिस्स सप्पै दी बिस्सै दे कारण केह् होइया कि ओह् घड़े सारे पक्की गै छड़ा इक्क रेही गेआ ते जेह्दे कारण उ'नें केह् कीता हा कि उस सप्प गी नप्पी ओड़ेआ हा प्ही उ'नें उसी उत्थुआं लेईं ओड़ेआ हा ते हून जेह्ड़ा नुहाड़ा ओह् ऐ इत्थै पोत्तरा रौंह्दा ऐ ते ओह् सनांदे न कि जेह्ड़ा ओह् सप्प ऐ ओह् आखदे कि ऐहीं बी बंगाल बिच जेह्ड़ा ऐ ओह् कैद करियै रक्खे दा ते इत्थै जेह्ड़ा सियाढ़ बाबा ऐ इ'नें इत्थै ओह्दी गै जगह आखदे कि मच्छली आई दी ऐ ते ओह्दा जेह्ड़ा पोत्तरा रौंह्दा धनसर बाबा बी बड़ी अच्छी जगह ऐ जित्थै शिवजी दा ओह् ऐ निक्की निक्कियां उत्थै ना पिंंडियां निकली दियां न बाकी में उत्थै इन्नी जादा गेई निं ऐ मिगी उत्थै पता निं ऐ इन्ना सुने दा कि उत्थै पानी जेह्ड़ा ओह् बिल्कुल साफ ऐ पानी जेह्ड़ा ओह् बिल्कुल स्हेई ऐ बिल्कुल साफ उत्थै कोई इन्ना गंद निं ऐ पाए दा ते एह् जगह जेह्ड़ियां हैन न एह् बड़ियां स्हेई न